हल्लो हरिओम दीदी

बसि मस्तु मज़े में हल्लो इंदिरां टीचर हा मां सोनिया टीचर पई ॻाल्हायां ॿियो सभु कीअं पियो हले हा मां ईअं पई चयमि पंहिंजे स्कूल में जेको प्यून आहे न हल्लो मां ईअं पई चयमि पंहिंजे स्कूल में जेको प्यून आहे न उन जी थोरी परेशानी पई लॻी मूंखे ईअं थो लॻे हू कंहिंजी ॻाल्हि मञे ई कोन्ह थो पियो मूंखे बि ऐं ॿियूंम ॿियूं बि टीचरुनि खे बि उन सां ईअं तकलीफ़ आहे शिकाइत आहे के हू कंहिंजी ॻाल्हि मञे कोन्ह थो पियो जीअं की हुनखे कुझु वठी अचण लाइ चऊं कुझु ॾई अचण लाइ चऊं ॿियो कोई कमु हुन खे सौंपियूं पाण त हुन खे काई ॻाल्हि सम्झि में घटि वधि थी अचे थी हा बसि उहो ई सम्झि में कोन्ह थो अचे की आहिनि छा तकलीफ़ आहे उन खे उन में तव्हांजी छा राइ आहे हा मां बि इहेई पई चवां हा मां बि इहेई हा हा उहेई मां बि ईअं पई चवां घणण ई माण्हूनि खे उन सां शिकाइत आहे घणण ई टीचरुनि खे बि शिकाइत आहे के हीअ कुझु सम्झे कोन्ह थो पियो हआ कुझु मञे कोन्ह थो पाण हिन खे कुझु चऊं था हू करे कोन्ह थो पियो हा त हाणे पाण म हा हा उहेई ॼणु असांखां वधारे हू बिजी लॻो पियो आहे हा हा मां बि उहेई पई वीचार कयमि के सभिनीनि जी अगरि राइ हा मां बि उहेई पई वीचार कयमि के सभिनी जी अगरि राइ हुजे त पाण जेकर प्यून मटे छॾियूं हा उहेई पर सभु हा पर सभिनीनि जी राइ अगरि हिक जहिड़ी हुजे त पाण सभु ॼणां वेही करे गॾिजी करे वीचार रखी करे सभिनीनि जो हिक ॿिए जो ऐं पाण उहो प्यून मटाए छॾियूं जेकर छो की हिन खे सम्झि में अचे घटि वधि थो पियो इन करे पाण खे बि त थोरी तकलीफ़ थी थिए बि न परेशानी थी थिए बि न हा हा हा हा ॾिसूं उहेई पाण ॾिसंदास ॾिसंदासीं बि ऐं ॿियूं टीचरुं जेके आहिनि उन्हनि सभिनीनि जी बि राइ वठंदासीं के सभिनीनि जी राइ छा थी मेच खाए थी त उन हिसाब सां पोइ पाण प्यून मटे छाॾियूं त थोरी ऐ न सहुलियत थी वञे सभिनीनि जे लाइ जी जय झूलेलाल